जीअं त थाणा ज़िलो सभिनी ज़िलनि में वॾे में वॾो ज़िलो आहे जाम तरक़ीअ वारो ज़िलो आहे हिते केतिरा ई कारखाना आहिनि जीअं त रबर जा कपिड़े जा प्लास्टिक जा जिते केतिरा ई माण्हू कमु करे पंहिंजो रोज़गार हासिलु कंदा आहिनि ॿियो त हिते खेती बि तमामु थींदी आहे वध में वध चांवरनि जी खेती तमामु सुठी थींदी आहे जिते माण्हू पंहिंजो रोज़गार हासिलु कंदा आहिनि ॿियो त घणेई माण्हुनि खे सरकारी नौकिरी पसंदि ईंदी आहे त घणनि माण्हुनि खे प्राइवेट नौकिरी पसंदि ईंदी आहे पर अॼुकल्ह ॾिठो वञे त तमामु घणनि माण्हुनि खे प्राइवेट नौकिरी वधीक पसंदि अची रही आहे छो त हुन में बि सरकारी नौकिरीअ वांगुरु ही सुख सुविधाऊं ॾिनी वञनि थियूं ऐं हुन में उजूरो बि सुठो मिले थो इनकरे इहा त हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी पसंदि आहे त कंहिंखे कहिड़ी नौकिरी वणे थी अञा बि मुंहिंजी त सरकारि खे विनती आहे भले असांजो थाणा ज़िलो जाम तरक़ीअ जी राह ते आहे पर हिते बि केतिरा ई छोकिरा छोकिरी पढ़ियल लिखियल बेरोज़गार ई घुमी रहिया आहिनि किथे कुझु त त्रुटि हूंदी जे कॾहिं सरकारि हिन खे ध्यानु ॾींदी हिन ते कमु कंदी त शायदि असांजे उन्हनि ॿारनि खे बि सुठियूं नौकिरियूं मिली वेंदियूं